बजार जाइ हिए तऽ चाट चाउमीन लिट्टी समोसा खायके मोन करै छै तऽ बजारमे बैठके खा लै हियै आ घूम फिरके आबै हियै तेकर बाद फेर गोतनी कहलक बिहान होके की चलू आइ घूमे हिए तऽ कहलक ई कथी खेबै चलू खाय लै हियै घरके खाना नहि अच्छा लागै हइ तऽ तनी इहो सब खा लै हियै तऽ कहलक चलू लिट्टीए आइ खाय लै हियै फेर कहलक बिहान होकर चलू समोसे खाय लै हियै तऽ अपन खाय लैलखिन आब अयलखिन तऽ अपन काम धंधा करै छथिन तेकर बाद कहलक की से आइ अथी बरगर खायके मोन करै छै तऽ चलू खाय लै हियै तऽ गेली तऽ खयली अयली बरगर खैलाके बाद गेली अपन समान सब खरीदली आ अयली घूम फिरके तेकर बाद फेरो चलि अयली बजार गेलामे कथी होइ छै एहि सब ने होइ छै घूमली फिरली खयली पीली अयली लिट्टी समोसा फेरो हो गेल अहाँके मुर्गा मछरी इसब खयली अयली घूमिके तेकर बाद बजारमे आर किछु किछु खायके मोन करलक तऽ अहाँके हो गेल इडली अहाँके हो गेल फिर अंगूर आर इसब खा लै हियै जाके अहाँके सेब खाय के मोन होल इसब खाय सकय छी